सांस्कृतिक प्रभाव डांस जी घणेई स्टाइल्स जे विकास में ख़ासि भूमिका निभाईंदो आहे हर संस्कृति जा पंहिंजा संगीत परंपरा आट फोम्स आहिनि जेका डांस में नज़र ईंदा आहिनि जीअं त उदाहरण तौर ते भारत में क्लासिकल डांस भरतनाट्यम यूरोप में बैले ऐं अमेरिका में हिप हॉप वग़ैरह सांस्कृतिक प्रभाव जे कारणु भारत जा घणेई फोम्स ठहींदा आहिनि जंहिंमें हर हिकु फोम्स में संस्कृति जा रिती रवाज ट्रेडीशन ऐं कला जा विविध रूप नज़र ईंदा आहिनि भारत जे क्लासिकल डांस फोम में भरतनाट्यम कथक कुचिपुड़ी वग़ैरह सांस्कृतिक जड़नि खां हिननि में संबंध आहे हीअ डांस फोम संगीत कथा वस्तु या कहाणी ते मूमेंट जा विविध रूपनि खे सं सांस्कृतिक धरोहर में पेशि कंदा आहिनि युरोप में बैले डांस एतिहासिक आहे सांस्कृतिक दृष्टिअ सां तमामु महत्वपूर्ण वारो आहे हिन खे सुठे नमूने उते जा माण्हू फे पेशि कंदा आहिनि अमेरिका में हिप हॉप डांस स्टाइल सांस्कृतिक रूप में व्यक्त कयो वियो आहे जंहिंमें रिधम स्ट्रीट कल्चर हीअं तमामु वधीक आहिनि हर हिकु डांस जो पंहिंजो फोम पंहिंजो रवाज थींदो आहे हिन जा ड हिन डांस जा नव फोम उतपन थियण सां हीअं सांस्कृतिक विकास जी हिकु सटीक भूमिका आहे